अस सवेरै सवेरै चार बजे उट्ठी अपने म्हल्ले दे मुड़े जि'ने बी ऐ अस सवेरै चार बजे उट्ठी इक दूए गी फोन फान करियै अस उट्ठियै ते सवेरै ग्राउड़ च जन्ने होन्ने आं पंज किलोमीटर दौड़ने होन्ने असें कोई क्लब कलूब कुसै गी जाइन निं कीते दा ऐ अपने मह्ल्ले दे मुड़े दी ऐ अस इक दूए कन्नै साथ देइयै इक दूए ठोआली ठुएलियै ते अस सवेरै रोज सवेरै अस जन्ने होन्ने ते पंज किलोमीटर दौड़ने होन्ने अपने आप गी फिट रक्खने होन्ने इक दूए कन्नै पूरी इ'यां गल्ल बात करने होन्ने क दूए दे दुख दर्द सब कुछ उत्थै ग्राऊड़ै दे बिच्च सुनने होन्ने कुसै गी कोई तरीके दी दिक्कत होआ दी होऐ अस दिक्खने होन्ने ओह्दी मदद करने होन्ने अस ते ना अस कुसा कन्नै कोई क्लब जाइन कीते दा ना कुसै कन्नै अस साढ़ा कोई ओह् ऐ स्पोर्ट च अस कुसै ओह्दे च निं ऐ खाली अस अपना ओह् करने होन्ने अपने मुड़े मड़े उट्ठियै सवेरै रनिंग करने गी जन्ने होन्ने अस दौड़ने होन्ने शामीं दौड़ने होन्ने सवेरै दौड़ने होन्ने ते अपनै जेह्ड़े साढ़े म्हल्ले दे ञ्यानें निक्के निक्के जेह्ड़े स्कूल पढ़दे ऐ अस उ'नें गी बी इ'यै आखने होन्ने कि सवेरै सवेरै उट्ठो दौड़ो खाओ पियो अपनै हैल्दी हैल्दी चीजां खाओ ते अपनै स्कूल जाओ पढ़ो लिखो दौड़ने आह्ली साइड ध्यान देओ बड्डे होइयै जेल्लै ओह्ड़ा टैम आना नौकरी दा जेल्लै टैम आना ते भर्थी भुर्थी टैम आना ते अपनै उसलै एह् चीज कम्म आनी जेल्लै स्टैमना बने दा होऐ पंज किलोमीटर दा ते उसै एह् चीज कम्म आनी ऐ ते मैं अपने म्हल्ले दे मुड़ें गी ते कन्नै अपने निक्के निक्के जेह्ड़ी आने आह्ली जनरेशन ऐ जेह्ड़ी निक्के निक्के जेह्ड़े बच्चे ऐ उ'नेंगी बी अस इ'यै समझाने होन्ने कि तुस बी अपने आप गी फिट रक्खो सवेरै उट्ठो ताजी ब्हाऽ खाओ ते अस इ'यै आखना चाह्न्ने आं